अ हेल' बे उदालगुरियाव नांदों ने उदालगुरियाव नांदों दा बियो ए आं क'क्राझारनिलै नोंथाङा सनजिब नामा अ है आं थारमाने नोंसिनिथिं थांदोंमोन बे भैराबकन्द' होननायाव पिकनिक स्पट दं बेवहाय आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन दा बेयाव थाङोब्ला गारिफ्रा माबायदि कनडिसनफ्रा गारिफोर एभेलेबेल मोनना मोना अ आरो औ ट्रेकार फिसा गारि आरो

अ जेबोथ' बे जेबोथ' उसुबिदा गैया बेलेग आरो जेबोथ' उसुबिदा गैया लामाफोरावहाय आरो लामानि कनडिसनफोरालाय माबोरै गोबां एक्सिडेन्ट जादों मा जादों होननानै खोनायो औ गारियाथ' एभेलेबेलखा होमब्ला

औ औ ओमफाय लामायावथ' जेबो बेफोरबायदिथ' जेबो माबा गैयादा ओमफ्राय बोरै फैनानै उदालगुरिनिफ्राय बबेथिं जायो मबेयाव ओंखारनांगौदा आङो ए ओमफ्राय बे उदालगुरिनिफ्रायनो गारि मोनगोनदा अ औ औ ओमफ्राय दा ओंखार नांनाया उदालगुरियाव ओंखारनांगौदा आङो उदालगुरिनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट मोनगोन ना मोना भैराबकन्द थांनाय अ ना आरो गेजेर ससेयावहाय सोलायबावनांगोन डाइरेक्ट मोनखायोना औ ओइ गारि फिसाफोरावनो थांगारसैदां जेबो उसुबिदा गैयाब्ला बिदिनो थांसै ओमफ्राय फैफिननायाव बोरै जागोन लामानि कनडिसनफोरा लामानि कनडिसनफोरा फैफिननायाव बेबायदि गारिफ्रा एभेलेबेल दंना गैया अ जेबोथ' दिगदार जायाने थांफिननायावबो अ बिदिब्लालाय आङो बिदिनो खालामसै थांग्रोनोसै बिदिनो थांग्रोनानै औ फैफिननायाव एभेलेबेल गारि दंब्लालाय इदिनो फैफिननोसै आरो अ दे थेंक इउ दे होमब्ला दे खोन्थानायनि थाखाय दे